مہاراشٹر سے کئی کھیلوں کی شخصیات اور ایٹھلیس ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کھیلوں میں ایک نام بنایا ہے یہاں ان میں سے چند ایک ہیں جیسے ویٹ لفٹنگ کرشن پٹیل یہ تین بار کے اولمپک میڈلسٹ اور تیرہ بار کے عالمی چیمپئن قدیم دور کے سب سے کامیاب ویٹ لفٹرس میں سے ایک ہیں ہاکی راجندر سنگھ خالی کھیلتے تھے ایک سابق ہاکی کھلاڑی دنیا کے سب سے مقبول اور کامیاب ہاکی کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں مہاراشٹر سے ان کھیلوں کی شخصیات اور ایٹھلیس نے اپنے اپنے کھیلوں میں ایک نام بنایا ہے اور ان کی کامیابیوں سے نے مہاراشٹر کی کھیلیوں کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے